साढ़ै जम्मू कश्मीर बिच्च नौकरियें दा बौह्त ज्यादा प्राब्लम मतलब मुश्कल ऐ इत्थें कि इत्थें नौकरियां थ्होना बौह्ता मुश्कल होई गेदियां ना इत्थें कोई ढंगै दियां पोस्टां निकलदियां बच्चे ते बड़े पढ़े लिखे दे न जेह्ड़े मतलब अज्जकल खज्जल होऐ दे जेह्ड़े न अज्ज नौकरियां जोह्ड़े न बेचारे रेदे नां कोई ध्याड़ी लाने जोह्ड़े न ते ओह् बेचारे इन्ने पढ़े लिखे होने दे बाबजूद ते नां इत्थें कोई कंपनियां न जेह्ड़े उ'नें ठीक ठाक रोज़गार देई सकदियां उ'नें बेचारे थोह्ड़े चंद पैसे आस्तै बाह्र जाना पौंदा कुदै कम्म करने आस्तै जित्थें उन्नै पंदरा पंदरा ठारां ठारां बीह् ज्हार दा कम्म करना पौंदा एह् बड़ी दिक्कत आंदी होर शायद बाह्र जाइयै बी ओह् उत्थें गै सैटल होई जान घरै आह्लें गी नेईं पुच्छन पिच्छें फिर घरै आह्लें आस्तै बी विपता बनी जंदी नां कोई गल्ल ते नां कोई बात उत्थें जोह्ड़ी गै होई जाना उ'नें एह् जेह्ड़ा साढ़ै जम्मू कश्मीर बिच्च जेह्ड़ी बेरोजगारी ऐ खासकर पढ़े लिखे बच्चें आस्तै एह् बौह्त मुश्कल दा कारण बनी गेदी ते नां कोई इत्थें कोई पोस्टां निकलदियां ढंगै दियां ते नां कोई बच्चें ते इत्थै बड़े बच्चे पढ़े लिखे बच्चे बोह्त ज्यादा पर ऐ खज्जल हैन क्योंकि उ'नेंई कोई रोजगार नेईं कोई नौकरियां नेईं कोई कंपनियां नी कोई ढंगै दियां जित्थै उ'नेंगी कोई ढंगा दा कोई कम्म थ्होई सकै एह्दे बिच्च कक्ख बी नी ऐ एह्दे बिच्च गोरमेंट ने कुछ सोचना चाहिदा ऐ कि भाई हून पढ़े लिखे बच्चें आस्तै बी कोई रोज़गार डूडंचै कोई उ'नेंई जरूर थोह्ड़ा बौह्त रोज़गार ते कोई देचै स्हूलत अस कोई पोस्टां कड्ढचै बच्चें दा कोई भविष्य दे बारे च सोचचै सिर्फ पढ़ाइयां करी करियै बच्चें थोह्ड़ी बेहियै घर घर बनी सकदा ऐ कम से कम उं'दा थोह्ड़ा बौह्त रोज़गार दा बी करना चाहिदा ते बेरोज़गारी ऐ जेह्ड़ी एह्दे कन्नै इक फैमली दी बी समस्या बनी जंदी बच्चे जेह्ड़े फैमली इन्ना खर्चा करा दी पढ़ा दी उ'नेंगी फ्ही उ'नें बेचारें गी रोज़गार नेईं थ्होऐ ते उ'न्नै अग्गें औने आह्ली पीढ़ी दा अपना पालन पोशन कियां करना ओह् बी दिक्खना बड़ा कुछ ते एह्दे आस्तै साढ़ी गोरमेंट गी इक्कै सलाह ऐ कि कम से कम थोह्ड़े पोस्टां बगैरा औन तां एह्दे कन्नै बच्चें ई रोज़गार थ्होई जा थोह्ड़ा बनी जा ते बच्चें दा बी उं'दा बी इक भविष्य बनी जा उं'दी इक पढ़ाई दा अपना इक रोजगार इक फल थ्होई जा कि असें पढ़े लिखे मेह्नत कीती दी ऐ अस इत्थें पुज्जे दे बच्चे केह् करना जां ते कोई कुछ पोस्टां नी निकलदियां कोई किश नेईं ऐ रोज़गार दा सिस्टम ना कोई कंपनियां न ते बच्चें ते बाह्र जाना गै ते कन्नै एह् बच्चें दा बेरोज़गार बनी गेदा साढ़ै बिच्च एह्दे बारै च जरूर थोह्ड़ा बोह्त असें सोचना चाहिदा गोरमेंट गी साढ़ा ऐ गोरमेंट गी इ'यै संदेश ऐ